दस नओ हजार नओ सए निनानबे सात हजार सात सए सतहत्तर आठ हजार आठ सए एकतालिस एक लाख पैन्तालिस हजार